खेला होननानै बुङोब्ला आं खेलाखौहाय आं मोजां मोनो स्पिसेलि आङो दिनैहाय हारसिङैबो आं मोजां मोनो मानो होननानै बुङोब्ला गेलेनाया जोंनि थाखैहाय जोंनि देहाखौहाय माने गोगो लाखिनो थाखाय एबा जोंनि देहाखौ स्ट्रं लाखिनो थाखै जों खेलाखौ गेलेनो नांखागौ नाथाय आं खेला होननानै बुङोब्ला आं बांसिनै फुटबल आरो भलिबल आं बेखौ मोजां मोनो मानो होनोब्ला जोङो दिनै जोंनि बर' हारि हिसाबैनो जों दिनै गेलेबोनाया जोंनि मेइना जाहैबाय जों फुटबल आरो फुटबलजोंनो जों दिनै गेलेबोनाय जोंहा फुटबल होननानै बुङोब्ला जोंहा जोंहा एगार' जन जाहा टिम नांगौ सासे बल लाखिग्रा हिसाबै सासे किपार आरो जोंहा जोग्रा हिसाबै जोंहा दस जन नाथाय बेवहाय जों दिनै बल जोनो थाखाय आंहा मोजां मोनो मानो होनोब्ला बल गेलेयोब्ला जोंहा माखासे खारनायफ्रावहाय जों पारफेक्ट जायो आरो जोंनि देहाफ्राव जों पारफेक्ट जायो बिनि थाखायनो आं बलखौ गेलेनो लुबैयो आरो बिदिनो बलजों लोगोसे आं दिनै गेलेनो लुबैबावदों भलिबल भलिबल होननानै बुङोब्ला जोंहा सय जन जोंहा टिम थायो दिनै बे सय जनखौ लानानै जोंहा मोनसे टिम बियो जाहैबाय जोङो मोनसे जोंनि टिमखौ स्ट्रं लाखिनो थाखाय जोंहा मोनसे गेमखौहाय जों स्ट्रं खालामनो थाखाय जोंहा दिनैहाय मानो जोंहा दिनै टिम नांगौ बे टिमा जाबाय जों भलिबल जेब्ला जों गेलेयो अब्ला जोंहा सय जन नांगौ बेवहाय आंबो सासे दिनै गेलेफानो थाखाय आं हासथायो मानो होनोब्ला भलिबला जोंनि थाखाय मोनसे इन्ट्रेस्टेड इन्ट्रेस्टिं मोनसे खेला बे जाहैबाय जोङो मानो जोङो गारखोनाय आरो बेखौ जों बुदावनाय आरो जोङो बुदावनानै जोङो दिनै मानो जों गेम लानाय जोंहा दिनै मोनसे साइडजों फैयोब्ला जों बेखौ खेबथाम जों गेले बलखौ लानो मोनो जों बे खेबथाम लानायावहाय जों दिनै मानो सासे रिसिभ खालामनाय आरो सासे गारदावनाय आरो सासे बुनाय दिनै जोङो बे बलखौ जों गेलेनो मोजां मोनो आरो बेखौ जों गेलेयोब्ला जोंहा गोबां जोंनि फिजिकेलिया जोंनि देहा फिजिकेलिया जों दिनै मानो स्ट्रंलि जों दिनै मानो मोजां एकसारसाइस जायो आरो एकसारसाइसजों लोगोसे जोंनि गासै फिजिकेलाव जों मोजां मोनो बेनि थाखायनो आं दिनै भलिबलखौ गेलेनो मोजां मोनो आरो बेजों लोगोसे फुटबलावबो आं दिनै खारनो थाखाय मोजां मोनो मानो होनोब्ला जोंनि बल बल राननानै होनाय जोंनि बल पास होनाय आरो जोंनि बल गल सोनाय बेफ्राव जों गोबां दिनै जोंहा इन्ट्रेस्टेड दङ जोङो बे मोनसे थोबसे बलखौ जों दिनै जों पासिं होलायनानै जों माबायदि जों दिनै गुबुनजों पास होनानै जों गुबुननो थगायनानै जों गुबुन मोनसे पार्टिखौ जों गल सोनो हानाय बियो जोंनि मोनसे कोपासिटि जोंहा थानांगोन बिनि थाखाय जों बे केपासिटिखौ खालामनानै जों मोनसे टिमजों केपासिटि खालामलायनानै जों गुबुन मोनसे टिमखौ जों बोरै सोनो हागोन आर जों माब्रै देरहासार जानो हागोन जों बेदि जों गेलेयो आर बेखायनो जों दिनै माने फुटबलावहाय जोंहा दिनै मोनसे टिमाव जोंहा एगार' जनखौ लानाय जोंहा टिम बे टिमावहाय दिनै आंबो सासे दिनै बे फुटबलखौ गेलेनो थाखाय मोजां मोनग्रा सासे बेक्ति आरो दिनै बे फुटबल गेलेनो थाखाय गेलेयोब्ला जों दिनै मानो जोंनि देहायावहाय जों गोबां दिनै मानो जों स्ट्रंलि जों दिनै जोंनि देहाखौ लाखिनो हायो मानो होनोब्ला जों जाय जाय बेक्तिया दिनै खेला दुलायाव गेलेयो स्पर्टसआव गेलेयो बियो दिनै फिजिकेलाव दिनै स्ट्रं मोनसे स्ट्रंलि फिजिकेल मोननो हायो जाय मानसिफोरदि स्पर्टसजों लोब्बा गैया जों बिसिनि बिसिनि माखासे थानाय स्टायलफोरखौ जों नुनो मोनो गोबां मानसिफ्रा दिनैहाय देहाफ्राव उइक गोबां देहाफ्राव बेमारखौ सोनानै लायो जाय मानसिया स्पर्टसजों दिनै नांथाबनो थायो गोबां दिनै बेमारफोरनिफ्राय जोंनि खहाबो जानो हायो मानो होनोब्ला जोंनि जों गोबां न'आव जों गोबां आइटेमफोर जायो जोंनि जानायफोरखौ जों दिनै बे जोंनि जानायफोरखौ जों माखासे जानाय आइटेमफोर मोजां मोजां जों जायो आमफ्राय बे जानायनि जानानैल' ओरैनो थायोब्ला जोंहा गोबां जोंनि देहाफ्राव खहा जायो बेखायनो जोंनि जानायफोरजों लोगोसे जोंनि देहाफोरखौ जोङो जों स्ट्रागोल खालामोब्ला जोंनि देहाफोरखौ जों जों एसे खस्थ' खालामोब्ला एबा जोंनि देहाफोरखौ जों मेंहोयोब्ला जोंनि देहायावबो जों मोजां मोननो हागोन बिनि थाखायनो आं दिनै स्पर्टसआवहाय आंहा मोजां दं जेरै स्पर्टसआवहाय दिनै फुटबल आरो भलिबल आरो बेजों लोगोसे माखासे बारनाय जेरै बारनाय जोनायफ्राव टाइकुवानडु टाइकुवानडुफोरखौ आं मोजां मोनो जों टाइकुवानडुफ्रा गावनि सेफटिनि थाखै जेरै नोङो नोंनि जोनायफोर नोंनि जोनायफोर किकफ्रा माबायदि आरो प्रटेकसना माबायदि नोंखौ नोंनि प्रटेकसन सोरबा नोंखौ एटाक खालामनो नागिरदोंब्ला नों दिनै नोङो माब्रै गावखौहाय सेभ खालामगोन नोंनि प्रटेकसना माब्रै नोंखौ सेभ खालामगोन आर नों गुबुनखौ बोरै एटाक खालामगोन नोंहा दिनै टाइकुवानडुफोरा माखासे बेबायदिनो माखासे बिबायदिनो होनाय ट्रेनिंफोर दङ नाथाय बेफ्राव नोङो नोंहा फिजिकेलिबो नोंहा स्ट्रंलि नोंहा माखासे स्ट्रंलि नोंहा फिजिकेल थायो मोननो हायो जों टाइकुवानडुफोरखौ लायोब्ला बेखायनो आं टाइकुवानड'फोरखौ आं मोजां मोनो आरो टाइकुवानडुफोरा जाहैबाय जोङो जोनाय बारनाय सौनाय बेफोरनो जोंनि मोनसे टाइकुवानडुनि मोनसे बियो मोनसे एजेनडा ना बियो टाइकुवानडुआ जोनाय आरो बारनाय आरो दिनै प्रटेकसन खालामनाय बियो मोनसे टाइकुवानडुनि बियो मोनसे आखुथाय जों दिनै बे आखुथायखौ लानानैनो आं दिनै मोजां मोनो बिनि थाखायनो जों दिनै माबाफोर गुबुनफ्राव थाङोब्लाबो जों गावखौ प्रटेक्ट खालामनो हायो बेफोरनिफ्राय बेखायनो आं दिनै टाइकुवानडुखौ आं मोजां मोनो बेखायनो आङो समावहाय जेब्ला आङो इयांमोन आं जोहोलावमोन अब्ला आं टाइकुवानडुखौ आं आंबो एसे टाइकुवानडु गेलेबोनाय जायोमोन मानो होनोब्ला जों दिनै बारनाय सौनाय गेलेनायफ्राव जेब्ला जोङो जोहोलाव जायो अब्ला जों बेखौ मोजां मोनो बेखायनो जों दिनै साफ्रोमबो दिनै आंल' नङा जोंनि गुबुन गोबां लाइमोनफ्राबो दिनै गेलेनायावहाय दिनै बाहागो लानांगोन आरो जेब्ला जों बाहागो लायो अब्लासो दिनैहाय जोङो मानो जोंनि इयुथ्सफ्राबो जों दिनैहाय मानो जोंनि मेनटेलि जोङो दिनैहाय मानो जोङो जोंनि मेटेलिफ्रावहाय जोङो दिनैहाय मानो मोजां जों फ्रेश माइन्ड जों मोननो हागोन बेखायनो जों साफ्रोमबो जों दिनै खेलाफोरखौ जों गेलेनांगोन आरो गेलेनायजों लोगोसे जों दिनैहाय मानो जों दिनै जेब्ला टाइकुवानडुफोर गेलेयो जों जेब्ला स्पर्टसफोर जों गेलेगोन जों जेब्ला कमपेटिसनआव थांगोन अब्ला जोङो जेब्ला देरहासारगोन जों ग'ल्ड मेडेल्सबो मोनगोन आरो जोङो दिनै ग'ल्ड मेडेल्स मोनोब्ला जोंनि एरियायावबो जों जौगाखांनायखौ मोननो हागोन जोंनि समाजाव जों दिनैहाय मिथिजागोन सासे बेक्तिया दिनैहाय बेदिनो टाइकुवानडु गेलेनानै दिनैहाय बेबायदिनो माखासे देरहासार जानो हादों आरो देरहासारनायजों बियो बिदि ग'ल्ड ग'ल्ड मेडेलिस्ट मोननो हादों जोंहा बेदिनो बेक्ति हिसाबैबो दिनैहाय मान मोनगोन आरो हारि हिसाबैबो मान मोनगोन आरो समाज हिनसाबैबो दिनैहाय मान मोनगोन बिखायनो आं दिनैहाय मानो स्पर्टसआवहाय आंहाबो इन्ट्रेस्टेड दङ आरो जोङो समजों लोगोसे जों बेफोरबायदियाव जायो दिनैहाय बे माखासे स्पर्टस गेलेनायफ्राबो समजों लोगोसे बिफोरो थांफायो दिनै जों दिनैहाय आङो दिनै बैसो जानाय हिसाबैहाय जों दिनै मानो स्पर्टसआवहाय बै समाव आंहा नाजानाय दङमोन नाथाय दिनैबो आं दिनै बेदि फुटबल गेलेनो मोजां मोनो आरो बेबायदिनो टाइकुवानडुफोर गेलेनो मोजां मोनो आरो बेदिनो माखासे भलिबल गेलेनो थाखाय आं मोजां मोनो मानो होनोब्ला गावनि देहाखौ सेभ खालामनो थाखाय आरो गावनि दिनै हारिखौ जौगाहोनो थाखाय आं दिनै बेबायदि स्पर्टसफ्रावहाय आं दिनै गेलेनो थाखाय आं मोजां मोनो